ٹھیک ہے جی اچھا کیسی ہاں تو کہاں آنا پڑے گا یا لے آؤ کتے کو ہاں مظفر نگر میں رہتا ہوں

مہاویر چوک پہ تو پھر آؤں ٹھیک ہے یہ نمبر ہے